हम फ्लिपकार्ट कम्पनीकेँ हम लगेलहुँ हँ जे हम एकटा आर्डर मँगेनय छली जे माँग टीका रहय प्रोडॅक्ट हमरा जे छै से ओ गड़बड़ मिलल हँ ओ कनि टुटल जकाँ छै ताहि दुआरे हमरा ओ आपस करनाइए आ एहि दुआरे हम कहैत छी जे हमरा या तऽ ओ चेन्ज कए दिअ चाहे आपस लए जाउ हमरा जे छै से ऑर्डर हम कैन्सिल कै देलहुँ हँ आ हमर जे छै से आइ डी पचासी एकैस तीस रुनझुन कुमारी नामसँ सुखपुर गौरीपुर वार्ड नम्बर एक पानी टँकीके आसपास हँ ओहिठामसँ जे छै से जाहिठामसँ लए गेल रहय कोनो ओहिठामसँ जे छे से हमरा जाहिठाम दए गेल रहऽ ओहिठामसँ हमरा जे छै से ओ आपस करनाइए ओहि जगह परसँ सेम जगह परसँ जे छै से हँ सेम जगह परसँ जे छै से हमरा अहाँ लै जाउ अहाँकेँ समान हम पैककऽ कऽ ओहिना ओ जे छै से राखि देलहुँ हँ हँ